पिछला समयमे एहन छलै हर जाइतके लिए छुआछूत मानल गेल छलै आब समय एहन भऽ गेलै जे छुआछूत नहि मानल गेलै जाहिमे अबै बला पीढ़ीमे हमसब नीक काज कऽ रहल छी निचला पीढ़ीमे नीकसँ नीक ढंग सऽ चलत नीकसँ नीक बातचीत कयल जाएत नीकसँ नीक व्यवहार बनाएल जाएत नीकसँ नीक बात समुदायके लोकके चलत अपना कद कन्हामे कन्हा मिलाके चलल जाएत जाइतके भेदभाव खत्म कयल जाएत एखनो जाइतके भेदभाव पहिले किछु दिन पूर्व छलए आब जाइतके भेदभाव खत्म भऽ गेल जाहिके चलते जातिवाद आब नहि रहल आ अहि ऐतिहासिक घटना घटना घटना भऽ रहल छलए जे आब ओहिसँ बहुत लोक प्रभावित छलए ओ प्रभावित खत्म भऽ गेल जे प्रभावित घटना घटनाके जाति घटना खत्म भऽ गेल आ पिछला समयके तुनला कोनो महत्वपूर्ण काजमे अहाँक इलाकाक बालाक निवास मदद भेटै छल जे मददके चलते ओ सभ बहुत तरहक काज करै छलए एखनो एखनुको समयमे जातिवाद हटलाक कारण हटल तऽ पूरा नहियें लेकिन हटल तऽ पूरा नहियें लेकिन आब जातिवाद धीरे धीरे धीरे धीरे हटि रहल यऽ जे एक दोसरके मतलब ऐतिहासिक काजमे काज बटबैत अछि एहि समुदायिकसँ निवासमे प्रभावित भऽ सकैत अछि जेकि पिछला समयके तुलना एखन महत्वपूर्ण विकास अछि जे अहाँक इलाकामे मदद करय जा रहल अछि एहिके विकासक लेल जातिवाद खत्म भऽ गेल कोनो अबै बला पीढ़ीमे जातिवाद नहि रहल एहि दुआरे जातिवाद नहि रहत जे अखनके समयमे धीरे धीरे खत्म होमय जा रहल यऽ नीकसँ नीक काज होयत नीकसँ नीक प्रभावित भऽ सकैत अछि जे राज्यक कोनो समुदायिक लोक रहत जे अहाँ राज्यमे कोनो खास समुदाय निवास प्रभावित भऽ सकैत अछि आओर कोनो घटना कऽ जातिक नाम नहि रहत